गेलामाल दखानाव जाहा बै मा होनो बिहारि दखानाव बिदिनो संख्रि फानलु बाखि जायो आरो माब्लाबा थावबो लाबोयो आरो नैबे रामलाल रामलाल दखानाव खेबसे न'आव लाबोनायाव माबा एसे एनै बाखि लाबोदों आरो ओमफ्राय बेखौ सुख'बाय ओमफ्राय आरो माब्लाबा नांगौ जाब्ला आरो लाबोलायबाय बेबादिनो खालामो इनिफ्राय नैबे रामफुर दखानावबो माब्लाबा ओइ स्लुइस गेटाव दखान होयोब्ला

अवान टाइम आरो माबा माबि ओइ माबाफोर नांगौब्ला लानानै थांनानै बे स्लुइस गेटाव फानहैयो दखानाव अवान टाइम गेलासखौ नांखागौ बेबादि आरो दखानाव मा मोनो बै सिनि ओमफ्राय अवान टाइम आरो बे डिश बेबादि आरो इनिफ्राय फानलु संख्रि बायदिसिना मोनो सिनिबो मोनो बाखि ओमफ्राय बाखिखौ दा सुख'फैनांगौ

अनेख बेबायदिनो लांनानै बाखि मानानै दखानखौ एसे सहाय खालामहोयो आरो बे जानुवारि दखान होब्ला औ अ साहा हटेल साहा हटेलबो दङ साहा हटेलाव मा मोनो मा दाउदै मोनो ओइ घुगुनि घुगुनि ओमफ्राय ओइ माबाफोर साहायानोसै

दखानालाय जोंनालाय माबा बै मैगं फानग्रा दखाना दङ गंब्रै गंबा बिदिनो दखान फिसा फिसा होनायफोरा

खबि फान्थाव बिदिनो बै बायदिसिना माबायो आरो मैगं थाइगं बेखौ जों बायना जायो बेबायदि